اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ میں کوڑا سڑک پر نہ پھینکوں اگر مجھے کوئی کوڑا سڑک پر دکھ جاتا ہے تو میں اسے اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیتا ہوں میری یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ میں لوگ آتے آنے جانے والے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ہمیں اپنا کوڑا کوڑے دان میں ہی پھینکنا چاہیے